جی میرے یہاں کل ایک برڈے پارٹی ہے میرے فرینڈ کی تو میں اپنے سب دوستوں کو جو ہے انوائٹ کر رہا ہوں تو مجھے ایک چکن کے جو ہیں سارے آئٹم چاہئیں چکن میں جتنے آئٹم ہوتے ہیں تو کل کو آپ مجھے کروا دیں گے اور لیکن سب چیزیں جو ہے سب بڑھیا ہونی چاہئیں اور ہر آئٹم کے کم سے کم بیس بیس پیس آپ کروا دیئے بیس عدد میں اور اور پھر جو بھی ہمارا ڈسکاؤنٹ ہو وہ آپ کروا دینا ٹھیک ہے چلیے کل کو مجھے کروا دیئے ٹھیک ہے